آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والوں کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے سب سے اہم مسئلہ ٹیکنالوجی میں اردو کی محدود موجودگی ہے کیونکہ بیشتر سافٹویئر موبائل ایپس اور آن لائن پلیٹفارمس انگریزی یا دیگر عالمی زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں جس کے باعث اردو بولنے والے افراد کو تکنیکی میدان میں پیچھے رہنا پڑتا ہے تعلیمی نظام میں بھی اردو کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے اور اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے انگریزی کو فوقیت دی جاتی ہے جس سے اردو میڈیم طلبا کو مشکلات پیش آتی ہیں